अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को बनाने का अनुभव और पकाने का अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा है क्योंकि मुझे खाना पकाना और बनाना बहुत पसंद है और मुझे अलग अलग प्रकार के व्यंजन नये नये व्यंजन बनाना और भी ज़्यादा पसंद है जैसे कि खिचड़ी बनाना खिचड़ी अलग अलग प्रकार की मूंग की दाल की खिचड़ी तुअर की दाल की खिचड़ी मशाले वाली खिचड़ी फीकी वाली खिचड़ी सोयाबीन वाली खिचड़ी और मूंगफली वाली खिचड़ी इस प्रकार के जिसमें मैं मसाले वाली खिचड़ियों में बहुत सारी सब्जियां भी डालता हूँ इसी प्रकार जो कठिन व्यंजन है पकाना वो मेरे लिए थोड़ा है जो कि पूरन पोली है जिसके लिए थोड़ी मेहनत भी लगती है और थोड़ा समय भी लगता है इसी के साथ आसान व्यंजन मेरे लिए पोहा और मेरे लिए दाल चावल है कि मैं दाल चावल जल्दी से बना लेता हूँ और वो जल्दी बन जाता है मै उसे कहा भी लेता हूँ और दाल भापले दाल बाटी मिसलपाव पवभाजी बड़ापाव कड़ी यह बहुत ही जल्दी बन जाते है और मैं जल्दी बना लेता हूँ और मुझे अच्छे भी लगते है और इसको बनाने में मुझे मज़ा भी आता है